ते एह् सोआल आदा मिगी कि तुआढ़ी फेवरट जगह् केह्ड़ी ऐ तुसें कुत्थें जादा घुम्मनां फिरनां पसंद करदे ओ तुआढ़ी केह्ड़ी फेवरट जगह् ऐ ते फेवरट जगह ते खैर अस डरैबर बंदे आं ते अस जादा सड़कै सड़कै गै जाना होंदा ते सड़कैं सड़कै गै आना होंदा फिर बी इद्धर चली जाओ तुस बैष्णो देवी कटराअच्छियां जगह् नै और अस केईं बारी केेईं बारी नेईं सत्त अट्ट साल होईये मिगी उंदे कन्नैं जुड़े दे अस अध्द कवारी दे इक राईट साईड इक जगह् ऐ उत्थें नागें दी जगह् करी आखदे नै ते भोले नाथ दी जगह् ऐ ते हर शिवरात्री गी अस उध्दर जन्नें होन्न आं ओह् जगाह् मिगी बड़ी प्यारी लगदी ऐ ते र शिवरात्री गी असै उध्दर जाइयै लंगर लाना होंदा ऐ पैह्ले दिन असें उत्थें जाना होंदा ऐ ते दुऐ दिन उत्थें लंगर शंगर लाईयै ते जात्तरा काफी आंदी उत्थें ऐसी गल्ल नी ऐ ते शाम्मी तक अस उत्थें गै रौह्नें आं अग्गैं पिच्छै घूमदे घूमीं बी लैन्नें आं कन्नैं कम्म बी करी लैन्नें आं कन्नैं बंदे बी लेते दे होंदे ऐ कन्नैं गेदे होंद् ऐं साढ़े कोई टोल्ली बनी दी ऐ पंज्जी त्रीह् बंदे अस जम्मू दे जन्ने आं ते उत्थें घूमी फिरियै ते शैल अपनैं मज़े लैेन्न ते कन्नैं संगर शंगर बी लान्नें आं धार्मिक जगाह् ऐ ते इक पार्टी दिल्ली दी ऐ ओह् हर साल आंदी ऐ शिवरात्री आह्लै दिन ओह् बैष्णोे माता दै दर्शन करदी ऐ ते उसदे बाद उस गुफा च उन्ना आना गै आनी होंदा ऐ ते ओह् असैं जेह्ड़ा प्रशाद बनाए दा होंदा ऐ ओह् दिल्ली तक बी जंदा ऐ ऐसी गल्ल नी ऐ जगह् ते होर बी काफी न बैसे घूमनें फिरने गी लेकिन मेरे फेवरट इ'यै लग्गी ऐ जेह्ड़ी जित्थें अस जन्नें आं हर साल जन्ने आं ते होर इद्धर चली जाओ तुस अपने केह् नांऽ ओह्दा मानसर चली जाओ सरुईंसर मानसर चली जाओ एह् बी अच्छी जगह् ऐ ऐसी गल्ल नी ऐ उत्थें बी मतलव कि शैल ब्यू पवाईंट ऐ टाईम पास होई जंदा ऐ अच्छा ते होर फिर अस ते करदे रौह्नें आं ते जम्मू दे बिच्च ते जादा गड्डी चलान्ने आं ते इत्थें जम्मू दे बिच्च बी केंई बारी असेंगी शैह्री आखदे स्हानू साईड घुमाओ ते साईड सीन इत्थें ते सारें लोकें गी पता ऐ इत्थें उप्पर मन्गर नै मन्गरें दा शैह्र बी आखदे नै इसी इत्थें ते मन्गर गै घुमानें आं जां फिर गुफा होई ते बाह्वे होइया बहुफोर्होट होइया ते रघुनाथ मन्दर होइया ते सारियां जगह् ऐसी गल्ल नी ऐ सारियां जगाह् अच्छियां न ते बस होर अग्गैं केह् आक्खी सकने न